مجھے لکھنا بہت پسند ہے اور میں شعر و شاعری کرتا ہوں میں نظمیں غزلیں رباعیات بھی لکھتا ہوں اور مجھے یہ لکھنا اچھا لگتا ہے